हमरा आरके बिहारमे बहुत कचरा छै कचरा छै कचरा यरैके लिये साफ सुथरा देतै गन्दगी छै बहुत गन्दगी बहुत छै तऽ बीमारी फैलय छै बहुत सा बीमारी फैल गेलय हइ जैस हमरा लोकके लिये इएह साफ सुथरा करयके लिये दस हजार बारह हजार टाका कमेबय तऽ ठीक रहतइ ईसब जे कचरा छै साफ सुथरा बिहारमे बहुत गन्दगी फैलल छै गन्दगी फैलल छै आओर अथी गन्दगी बहुत फैल गेलय ई सबके लिए रोजगार दहऽ कतहु कादो छै कतहु कचरा छै इसके लिये झाड़ू दै लोक लगबयके लिये हमरे आरके रोजगार दऽ दै तऽ ई सब करबय साफ सुथरा करबय ई सबके लिये कोइ सुबिधा नहि छै बिहारमे बहुत भए गेलय हइ कचरा इएह लै कचरा रोडके लिए गली कुच्ची बहुत गन्दगी फैल गेलय हइ करयके लिये साफ रोड साफ करयके लिये खद्धा खुद्धी साफ करयके लिये ईसब बीमारी जादा फैल रहल छै के लिये साफ सुथरा करयके लिये बिहारके जादा रोजगार दस हजार बारह हजार टाका कमेबय तऽ अइ सबके लिये सुरक्षित रहति ठीक ठाक रहतइ